पाँच दो दो दो हज़ार नौ पंद्रह चार दो हज़ार बारह चौदह छः दो हज़ार पंद्रह बीस सात दो हज़ार अट्ठारह तीस पाँच दो हज़ार बीस